माशेलां कुमारजुव्यां बाणस्तारी रायबंद्रा सावड्ड्यां सांग्यार सांकवाळे कुट्टाळे वास्को नीव वाडें शांतीनगर बोगद्यार दाबोलें दुर्बाट आडपय काणकोण कुणय करंजाले मडकय कुंकळ्या चिकले करसवाडा कासावले सडा बोगद्यार मोर्मुगांव वर्नापुरी तालेगांव मेलसांव बिर्ला कुट्टाळी शिरगांव तिसवाडी फोण्या ओल्ड गोवा बोमा बिचोले माशेलां

कपलेश्वरी केपें कवळें खाणेपरा उजगांव दोणशीं नागेशी बांदोडा गांवण्या गवाणें पाटणतळी खडपाबान बांदोडा तळुल्या उणीर आगापुरा दवळी नागजरी जरी